सानस्रिनायाबो मोनसे एक्सारसाइज आरो मोनसे स्पोर्टस जोंङो बेखौहाय गेलेयो भारतआवबो गेलेयो आरो गुबुन हादोरावबो गेलेयो सानस्रिनायजों मा जायो जोंनि देहाया जेरै एक्सारसाइज खालामबा स्ट्र्ं जायो बिदिनो सानस्रिनायाबो मोनसे एक्सारसाइज बेजोंनो जोंना देहाया स्ट्रं जायो गोरा जायो आरो बेजों लोगोसे सानस्रिनायाव जोंङो गावनि हांखौ लाखिनानै लानांगौ जायो मानोना दै हाबो आरो दै हाबबा प्रोब्लेम जायो स' जोंङो जेब्ला सानस्रियो अब्ला जों हां लाखि लाखि सानस्रिनायखौ खालामो आरो बेजोंनो जोंनि हां लाखिनाय बा हां हगारनायावबो जोंङो जोंनो मदद होयो